म्हजो पयलो प्रोडक्ट मोबायल फोन जो म्हाका डिलीवर जाल्लो आसा म्हाका मेयळेळो आसा हांवें तेजें फिचर्स पयलीं जाल्यार म्हाका तो खूब बरो दिसलो हांवें तेचो मार्केटान रेटूय कम्पेर केलो तेन्ना लक्षांत येयलें की मार्केटांत ह्याच प्रोडक्टाची किंमत ही मायज आसा त्यामुळे हो प्रोडक्ट म्हाका खूब बरो मेळ्ळो केजो थर्टीन मॅगापिक्सल कॅमेरा बरो आसा क्लियर फोटोस येतात आनी तेच पद्दतीन तेजी बाकीची फिचर्स जीं आसा तीं खूब बरीं आसा आनी तेका लागोन हो मोबायल फोन कंम्पेर टू मार्केट म्हाका खूब बरे पद्दतीचो मेयळेळो आसा आणी ताका लागून हांव समादानी आसा